जब हमारी बकरी बीमार हो जाती है तो डाक्टर के ही लगे जाते हैं उसी से सलाह लेते हैं बीमार होती है तो सुस्त हो जाती है जब ठीक रहती है तो अच्छे से रहती है चलती फिरती है चिल्लाती है सब को अच्छे से रहती है खाती है हरी घास भी सब कुछ खाने में अच्छा लगता है जब ठीक नहीं रहती है तो उसका मन ही नीं मानता ना कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा इसीलिए वो जब ठीक रहेगी ठीक है नहीं तो डाक्टर के ही पास जाएगी हम जान जाते हैं कि हाँ सही है जब वो नहीं सही रहती है तब फिर डाक्टर को बुलाती हऊँ हूँ तो दिखाती हूँ तो वो बोलता है कि हाँ चलो दवा दे देंगे ठीक हो जाएगी दवा देते हैं और इक्जेक्सन भी लगाते हैं तो ठीक होती है जो कुछ भी पैसा मांगते हैं दे देती हूँ और क्या करूंगी तो फिर स्वस्थ हो जाती है खाने पीने लगती है ठीक रहती है